हाँ जी बताइए मैं गुप्ता गारमेंट से बात कर रहा हूँ क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कौन से कलर का सर अच्छा होता है अगर आप अपना बजट बता देते है क्योंकि कई सारे अभी नए ब्रांड के आये हुए है अभी रीसेंट में ही तो अगर आप अपना बजट बताते तो उस हिसाब से क्या सर आपको शर्ट बस सिर्फ शर्ट चाहिए या कुछ और भी उसके साथ सर हमारे पास अभी रीसेंट में ही कई सारे नए ब्रांड के ट्राउजर्स आए हैं अगर आप चाहें तो मैं उसको दिखा सकता हूँ हाँ हाँ बिलकुल मिल जाएगा सर और अच्छी बात ये है की बहुत बजट में है बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है इससे आठ सौ से हज़ार के बीच में आ जाएगा सर अगर आप और जो एक्स्ट्रा कपड़े लेते हैं तो आपको अच्छी खासी डिस्काउंट भी दी जाएगी वो तो सर डिपेंड करता है की आप कितना पीस कपड़ा लेते हैं हाँ हाँ है ना सर आप बताएंगे आपको कौन से कलर की टी शर्ट चाहिए फुल या हाफ बिलकुल सर सर आपका नंबर यही है रजिस्टर करने के लिए चाहिए होगा सर सर यहाँ पर वाइफाइ की भी सर सुविधा दी जाती है हमारे वी आइ पी कस्टमर्स को जो अपॉइंटमेंट लेके आते है कपड़ा लेने सर उनको स्पेशल तरह के कपड़े दिखाए जाते हैं बिलकुल वराइटी वाले सर और सर स्पेशल डिस्काउंट के साथ अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो सर आप को वी आइ पी ट्रीटमेंट दी जाएगी और सर डिस्काउंट भी अच्छी खासी दी जाएगी सर आपको अपना एड्रेस बताना चाहूँगा सोनम भर शक्ति नगर बस स्टैंड के पास है सर आप जब भी आएं दुकान पर संपर्क कर सकते हैं सर आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं

सर अगर आप एक बार आकर खुद कपड़े की क्वालिटी देख लेते तो सर बेहतर होता है क्योंकि सर ऐसा अगर मैं रेट बताऊँगा आपको शायद अच्छा ना लगे अब दुकान पर आइए सर हमारे सर्विसेज़ का लुत्फ़ उठाइये और कपड़ा आप खुद देखिये उसके बाद सर बात करते हैं सर आपका तीनों कपड़ों का सर लगभग तीन हजार के आसपास पड़ जाएगा सर और सर डिस्काउंट भी दी जाएगी पर पहले आपको यहाँ आना होगा नहीं नहीं बिलकुल सर नहीं नहीं सर देखिये सर कपड़ों के सर गैरन्टी तो नहीं ले सकते पर हाँ सर इतना है कि अगले पाँच छः महीनों तक कलर फेड नहीं होगा सर अगर ऐसा होता है तो हम कपड़े को वारंटी के साथ वापस ले लेंगे जी नहीं सर लेकिन सर उसके लिए कुछ प्रोकोशंस आपको रखने पड़ेंगे सर आप नॉर्मल डिटर्जेंट से सर उसको वॉश करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम होगी तो सर आपको बेनिस यूज़ करना पड़ेगा साथ में उसके सर किसी से भी हो सकता है पर सर आपको डिटर्जेंट में सर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर आप आए हमारे दुकान पर और स्वागत है आपका धन्यवाद